شاہجہاں پور میں روزگار كے بہت سارے اہم ذرائع موجود ہیں یہاں پر لوگ سركاری نوكری بھی كرتے ہیں اور پرائیوٹ بھی كرتے ہیں اور یہاں كے لوگوں كا روزگار ہے اور یہاں كے لوگ جیسے كہ یہاں كی ماركیٹ ہوگئی تو وہاں پہ دکان دكانیں لگی ہوئی ہیں تو وہاں پہ دوكان كا سامان بیچنا جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ بھی كرتے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے ایسے بزنس ہیں جو لوگ كر ر ہے ہیں حالاں كہ كچھ ایسے بزنس ہیں جو لوگ كر رہے ہیں جیسے كہ اسٹیل كا بزنس ہوگیا لوہے كا بزنس ہوگیا اور سونا چاندی كا بزنس ہوگیا اور آج كل زیادہ تر پلمبر ہوگیا الیكٹیشن ہوگیا تو بہت سارے كام ایسے ہیں جو لوگ كر رہے ہیں شاہجہاں پور میں تو ہمارے ضلع ضلعے میں بے روزگاری نہیں ہے اور ہر انسان كوئی نہ كوئی كام كر رہا ہے